सॼो डींहुं माण्हू कमु करे करे थकिजी वेंदो आहे डांस करे माण्हू ख़ुशि थी वेंदो आहे डांस करण सां पंहिंजो शरीरु फुर्तीलो थींदो आहे मूंखे बि घणेई दफ़ा परेशानी हूंदी आहे मां तेॾीमहिल झूलेलाल जो गानो वॼाए ॿुधी करे ख़ुशि थींदी आहियां ऐं थोरी देरु लाइ पंहिंजी परेशानीअ खे भुलिजी वेंदी आहियां केॾीमहिल मुंहिंजो पुटु परीक्षा में घटि मार्कूं खणी ईंदो आहे त परेशान थी वेंदी आहियां त थोरी देरि गानो वॼाए डांस करे परेशानीअ खे भुलाए भुलाईंदी आहियां ऐं मुंहिंजे पुटु खे बि पोइ सम्झाईंदी आहियां त ॿिए दफ़े महिनत करे सुठी मार्कू खणी अचजे ऐं डांस करण सां पंहिंजो सॼो शरीरु हलंदो आहे पंहिंजो शरीरु स्वस्थ थींदो आहे ऐं ज़िंदगी आहे डांस करणु बि ज़रूरी आहे पाण खे डांस ईंदो हुजे त सुठी ॻाल्हि न ईंदो हुजे त सिखणु ज़रूरी आहे ऐं घरु बि पंहिंजी तरह थोरी थोरी कोशिशि करे ऐं डांस सिखिजे